وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ جی ٹھیک ہے جی جی جی میں چڑیا گھر میں رہتا ہوں جی جی جی جی ٹف تو ہے وہ جو سب کا جو ہے نا ایک رکھے ہوئے ہیں ٹائم کے اکارڈنگ سب کچھ میں کھانا دیتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اس کو جی جی جی جی طبیعت خراب تو ہوتی ہے جی ڈاکٹر کو رکھے ہوئے ہیں وہ ڈاکٹر پھر چیک اپ کرتے ہیں اس کے بعد ہے پھر سے دوائی دیتے ہیں جی انجیکشن کے لیے رکھنا پڑتا ہے جی جی جی جی ہاں کیا پرہیز ڈاکٹر بولتا ہے جو چیز نہیں دینے کے لیے تو اس میں نہیں دیا جاتا ہے نہیں دیتے ہیں اس کو جی جی جی جی جی جی الگ الگ چارہ ہے اس کا سب کا جی جی جی جی جی جی جی آپ جو ہے وہاں جو آٹھ سے پانچ چلتا ہے جی جی وہاں جو ہے جی آپ ان اندر میں ہے ہوٹل سب ہے ہوٹل میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں آپ کو پیسہ لگے گا جی